असांजी सरकार खे सरकारी हस्पताल में ध्यान ॾियणु घुरिजे त हुतां जी साफ़ सफ़ाई जो ध्यानु ॾियणु घुरिजे त मरीजनि खे ऐं ॿिए कंहिंखे बि ॿिए बीमारी न थींदी ऐं उते जो ईंदा हुनखे बि ॿिए कंहिंखे ॿिए बिमारी न थींदी ऐं उतां जा डॉक्टर टाइम ते अचण घुर्जनि ऐं दवाइयूं सभु मिलणु खपे त जे जेके दवाई न वठी सघंदा आहिनि उहे मेडिकल मां वठंदा आहिनि महंगे में त इहे बि ध्यानु ध्यानु ॾियणु खपे असांजी सरकार खे ऐं